ऐसे कौनसे आसन हैं ये वो आसन है जैसे कि मैं बात करूँ सूर्य आसन की सूर्य आसन में एकदम बॉडी स्ट्रेट करके और उपर हाथ करने से बॉडी लचीली होती है और जो दिमाग की अपनी मांसपेशियाँ होती हैं वो सही होती हैं ओर जो दिमाग के अंदर जो एक तरीके से हो जाता है ऊपर से ओर ये आदमी एक तरीके से ध्यान में चाले जाता है पूरा सूर्य आसन के अंदर ओर जो पूरी बॉडी होती है जो कोई प्रॉबलम होती है वो भी उससे लगभग ठीक हो जाती ही ओर बॉडी पूरी सही रहती है जो शरीर होता है वो भी सही रहता है उससे कोई दिक्कत नहीं आती सूर्य आसन में जैसे बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छा आसन है ओर भी जैसे सीर्षासन हो गया इसके अंदर भी पूरी बॉडी एक तरीके से फ़िल्टर हो जाती है सीर्षासन के अंदर भी अपना पूरा सिर ऊपर करके पांव ऊपर करने से पूरी बॉडी फ़िल्टर हो जाती है जो अपना खून ऊपर नीचे होता है और जो बीमारियाँ होती हैं जैसे कि दिल का दौरा पड़ने की हार्ट अटेक आने की ये बीमारीयाँ उससे ठीक होती हैं ओर पूरा दिमाग उससे सही भी रहता है पूरा सही रहता है इन आसनों को करने से बहुत ही अच्छा रहता है